मूंखे बचपन खां ई ॻाइण ऐं डांस करणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मां बचपन में स्कूलनि में ऐं कालेजनि में टीचरनि जे चवण सां डांस कंदी हुअसि मूंखे ॾाढो ई सुठो मुंहिंजो सुपिनो आहे कि मां वॾनि वॾनि कलाकारनि जे साम्हू वॾनि स्टेज ते मूंखे डांस करण जो मौक़ो मिले ताकि मां उन्हनि जी शागर्दिगी में वधीक सिखी सघां ऐं पंहिंजो पर्फ़ोरमंस ॾेई सघां डांस जा कई लक्ष थींदा आहिनि जंहिं में आत्म अभिव्यक्ति ऐं शारीरिक अभिव्यक्ति मेन थींदी आहे डांस में शारीरिक अभिव्यक्ति ऐं मानसिक अभिव्यक्ति सां गॾु गॾु सरीर जी फिटनिस बि थी रहंदी आहे सरीरु लचीलो थींदो आहे संतुलन ठही रहंदो आहे सरीर में हिकु ताक़त ईंदी आहे मानसिक स्वास्थ्य बि बहितर थी वेंदो आहे ऐं तनाव ऐं चिंता बि घटि थींदी आहे डांस करण सां ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं सामाजिक गतिविधियुनि में बि इहो ॾाढो कमु करे रहंदो आहे डांस करण सां माण्हुनि सां मिलण ऐं दोस्ती करण जो अवसर मिलंदो आहे नित्य हिकिड़ो कलात्मक अभिव्यक्ति बि आहे हिनजे माध्यम सां असां पंहिंजी भावनाउनि खे व्यक्त करे सघंदा आहियूं डांस करण सां हॾियूं बि मज़बूत थींदियूं आहिनि वज़न घटंदो आहे सरीरु स्वस्थ्य रहंदो आहे मनु ख़ुशि रहंदो आहे उर्जावान रहंदो आहे मूड बहितर थींदो आहे सभिनी खां सुठी मुंहिंजे ख़्यालु सां त एक्सोसाइज़ डांस ई आहे